किताबसँ परे सभ बड़ प्रकारके शिक्षा मिलै छै नीक नीक ज्ञान मिलै छै आगाके आगामे आगा अहाँक जीवनमे की केनाइए एकर सभके सभके ओ ज्ञान मिलै छै अगर केओ विद्यार्थी दसमी क्लाससँ बारहमी क्लासमे चलि जाइ छै तऽ ओ सीनियर विद्यार्थीसँ दसमी क्लास कि दसमी क्लासके किताब लए लै छियै ओ पढ़िकऽ ओकरा फेर वापिस दए दै छियै आओर हमरा गाँवके अगल बगलमे एकटा सेकेण्ड हैण्ड दोकान छै जैमे सेकेण्ड हैण्ड किताब मिलै छै जे जे किताब खरीदै छियै आओर ओ ओ पढ़ै छियै आओर हमरा नीक नीक बात सभ सीखैके मिलैए अच्छी अच्छी ज्ञान सभ मिलैए आओर आगा बढ़ैमे नीक यऽ कि आगा जाकऽ हम की करब सभटा मनसँ गन्दा विचार सभ दूर भए जाइ छै आओरो प्रकारके ज्ञान मिलै छै जेनाकि अहाँके आगामे जीवनमे की केनाइ अइ अहाँके लक्ष्य की यऽ ई सभ छै ओना तऽ हमरा सभके गाँवमे लाइब्रेरिज सभ छै ओइमे हमसभ जाकऽ पढ़ि लै छियै लेकिन अगर से लेकिन हमरा सभके गाँवमे बगलमे दोकान छै ओतऽसँ सेकेण्ड किताब आनिकऽ पढ़ि लै छियै नहि तऽ कोनो दोससँ सङ्गीसँ किताब लए लै छियै ओ पैघ क्लासमे चलि जाइ छियै तऽ